गिबियावनो आं दायो सानस्रिनायनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों सानस्रिनायनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों आरो माने आगोलावसो सानस्रिदोंमोन नालाय दैयाव

एसे सानस्रिनायनि माबाखौ एसे गाहाम मोनोमोन आरो आं दैयाव माने दायोथ' सानस्रिनो सानब्लाबो सानस्रिनो दैयानो गैया माथो हाखर हाला बा दैमा दैसायाव दैयानो गैया जाहैदों मानो थाखाय अखा गैया अखा थाब्लासो दै थागोन दायो दैयानो गैया दा सानस्रिगोन नों मारै दा फुख्रि दं फुख्रियावबो माने एसे फुख्रियाव बोरै सानस्रिनो बा जानजिसे जाहैगोन आरो बा गावनि जेरबा जेरबासे जाहैगोन आरो इ दैयाव मारै सानस्रिनो हनै दैमायाबो सेराव दं दैमायावबो हान्थुआनो लोमा जाहैदों आं सानस्रिनो मोजां मोन्दोंमोन आरो सानस्रिनायखौ आं गाहाम मोनो आंनि ओनसोलावथ' सानस्रिनाय दैमा दं दैमायाथ' दङ जों गोदोरबो दैमा नङा फिसा दैमा

गेदेर दैमा मोनब्लाथ' सानस्रिनो हागौमोन दायो आंहा दा सानस्रिनो गोसो जादों बैसोआबो जाबाय त्रिस बोसोर जाबाय थेवबो सानस्रिनो लुबैदों सानस्रिब्लासो मानसिनि सायस्थ'आ मोजां थायोनो माथो औ सायस्थ'आ जा मोजां जाखायो दा बा सोलेरा मोजां थायो आरो सानस्रिनो रोंगौब्ला बेयावनो आंथ' सम सम सानस्रिबायानो थायो दा दैया एसेब्लाबो दा ओइ बिलोआव थाङो बिलोआव फुख्रि दं नालाय ओइयावबो सानस्रिना फायो आं मोसौ लायनाय सोलाय आङो सम सम सानस्रियो आङो सम सम सानस्रिना स्रां मोनो मानसिफ्राबो बेलाय माथो जादों ओरैनो थान्दायावहाय सानस्रिबाय थादों होननानै गोलोम बोथोरब्लाथ' आरो बुंनाङा आरो जा सानस्रियो दैज्लाङावथ' आरो दै जाखायोना गोलोम बोथोरावहाय सानस्रियो आरो

आङो ओइ गाहाम मोनो आं सानस्रिनो गाहाम मोनो होनब्ला आरो नोंथांमोना गाज्रि सानो मोजां मोनो आङो

जायनो अखा लुबैदों दै जाना अखाबो गैया हाखर हाला दैमा दैसा दै जागौमोन दायो अखा फैनायबोला सानस्रिगौमोन आं जा मोजां मोनखादों दै माब्ला फैगोन माब्ला फैगोन दंग' आंहा बा दैमा दैसायावहाय दंग'फोर दैसाफ्राव दैमा हाबफैगोन नालाय दा अखा फैब्लासो दै जागोन नालाय हाखर हाला माखासे सानस्रिनो मोजां मोनो सानस्रिनो जा लुगैब्लाबो लुगैस' हालालै आं दैखौसो नेबाय थादों दै जाब्लानो सानस्रिगौ दाबो दै होब्लानो सानस्रिगौमोन दै नांगौ दै दै बासो सानस्रिनो हागोन दै गैयाब्लालाय माहा सानस्रिनो बे हान्थुसे हायाव दैयावलाय ओजोंसो दैयाव आरि सानस्रिनो नाया दैमाफ्राव दै गैया दायो सानस्रिनो हाला मारै सानस्रिबावनो दैमा गेदेर थानायब्ला दैमा गेदेराव थांनो हागौमोन दैमा गेदेराबो हनै जाहा गैया जाना होदों एसां गोजानाव बोरै थांनो हारसिं मानसिया थांस'नो हाया बेफोरबायदिनो आरो एसे एनै दै गुसुफोराव सानस्रिनो लुबैब्ला सानस्रियो समाव माब्लाबा फुङाव माब्लाबा बेलासे

इदिनो सानस्रियो आरो माने गोसोब्लानो आरो गोसोब्लानो सानस्रियो सानस्रियो आंनि गोसोनि होनथारो आरो गोसोनि गोसोब्लानो सानस्रियो आंहा गोजांनायब्ला खुनु रंजानाय गैला आरो सानस्रिनायखौ गोलोम बोथोर गोजांनाय बोथोरानो जा एख' मिथिया आरो सानस्रिनो मोनब्लानो जाबाय आंहा दा आरो सानस्रिखागौना दै अखा फैथों अखा फैथों सान्दों अखा गैया गैया अखा गैया बारसो बारबाय थादों बारखौ नाङा आंनो अखासो नांगौ अखाखौ दै नांगौ दै नांगौ आंनो अखा गैयाब्ला दै माहानि अखा फैब्लासो दै जागोन दा अखा फैयोब्ला दा सानस्रिनो इस्सा जादो ए अखा गैयानो माथो दैखो लुगैदोलाय आंहा दै दै दै नांगौ आंनो दै दाबो सानस्रि नांगौ आंहा मोसौ लायनोसै सानस्रिनोसै हाखर खरसा दं नालाय आं हाखरावनो सानस्रिना फैनोसै

आं बिराद लुगैयो आंहा सानस्रिनायखौ सोरबा सानस्रिनो लुबैयोसोना गोसोआ गोजोननाय मोनो दैमायावसो सानस्रिनो गोसो जायो गोसोखौ दैया जेरै बोहैयो एरै गोसो बोहैनो माने दैयाव सानस्रिब्ला दैयावथ' गब'ब्लाथ' गैलामोन आंहा गब'आखै सानस्रिबाय माबा उन्दैनिफ्राय सानस्रिबाय आं उन्दैनिफ्राय दिनै त्रिस बोसोर जाफैबाय सानस्रिनायखौ गारा आं दाबो दं

फुख्रियाव दै गैलालै बिलोआव थांनांगौ आंहा बिलोआव सानस्रिहैगोन आं दा बिलोआव दैफोर मोनो मा फुख्रि गेदेर दं बेयावनो सानस्रिहैगोन आं दा गोजोनगोन आं गोजांनासो मोसौखौ लाना फैनोसै मोसौखौ लाना फैना इथिं मोसौ खाफैनानै मोनागोन आंहा दायो बेसे गोजाननिफ्राय मोसौ लायनो थांनांगौ नै किल'मिटारनि बारा दुइ किल'मिटार थाबाय थाबाय फैनानै हनै सानस्रिनाया गैला गोजांनायावबो गैला जाजोब्बाय सानस्रिनायासो ओंखारो गोजाङा दैमा सिङाव गरम गरम जाफैयो आरो औ आं दायो दायो सानस्रिनांसिगौ आंहा सानस्रियाब्ला खामानि गैला सानस्रिनो लुगैब्ला आंहा दा लुगैबाय दं आं थांनांसिगौ आंहा सानस्रिनो फुख्रियाबो जा गोजानाव दं सानस्रिनो दुइ किल'मिटार गोजानाव दं फुख्रिया दा थांना थांनायावनो गरम जाहैगोन आं थाबायना थांना बिबो लासै थाबाय लाङो आं सानस्रिनो थाखै जा गोसा थाबायलांगोन आं सानस्रिलांगोन सानस्रिगोन दा थांनाब्लाबो सानस्रिहैगोन आं जा मोजां मोनखायो सानस्रिनो

दायो दैखोनो लुगैदो आरो आं सानस्रिनो गोसो आंहा अखा नेदों अखा गैया दै नेदों दै गैया दंग' दै फैयोमोन दा फुख्रियाव दै गैया दैयानो गैया

दा जि लुगैदों इसोरासो मिथिगौ आंनि सानस्रिनायखौ सानस्रिनो लुगैयोब्ला सानस्रिनोल' सरखारनि जेबो गैया नामा दैखरफोरखौ जों मिथिनायब्ला थांगौमोनरा सानस्रिनो सरखारनिफ्राय बिसिनाथ' फिसिलिटि दंना सरखारनिफ्राय सानस्रिनो लुबैखायो एसे एनै जिरायब्लासो मिथिगोन दाथ' दैखर हाखराव दैयानो गैया दायो सानस्रिगोन नों मारै अखा फैब्लासो दै मोनो अखायानो गैया सानस्रिनो लुगैदों सानस्रिनोथ' दैयानो गैया अखा गैया फुख्रियाव दै गैया दैमायावबो दै गैया बोरै सानस्रिनो अखा फैब्ला जि दै जागौमोन दैयानो गैया